ہمارا مذہب اسلام ہے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے ہمیشہ بھائی چاروں کے پیغام دیتا ہے اور ہر کمیونیٹی کے ساتھ رہنا رہنے کی دعوت دیتا ہے ہمیشہ دوسروں سے اچھے سے بات کرنا اور مسکراتے رہنا بولتا ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا اسلام یہ سکھاتا ہے اور دوسروں کے کام آنا عورتوں کی عزت کرنا بچوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اور ماں باپ کے ساتھ عزت سے رہنا اور گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے سے رہنا